आं दिनै बे जोंनि गथ'फोरनि समाव जानाय जि खामानिफोर मावदोंमोन जोङो जे जोंनि साननायफोरजों जोङो मावदोंमोन बे बाथ्राखौ बुंनो एसे आंखौ बे जायगायाव दा रेखुवेस्ट खालामफिनबाय दा आं बुंनि आंनो गावबो उन्दैखामोन गोदो दासो देरबाय बोरायबाय नाथाय गोदो आंबो उन्दैमोन उन्दै समावहाय जोंनि गामिनि गेजेरजों थांनाय दै दंमोन मोनसे दैसा बियो बिराद गिदिर देरोमोन देरबाथाय गेनदा जाना फैयो दैया आरो बेयाव दुगैनो गथफ्रा गथ' समाव एसे सानस्रिलायनाय एगदम माने साब्रै साबाजों माबा बादुवा गेलेलायनाय जोङो जाजायोमोन बेयावहाय होसो लायनायमोन दैआव होसोनानै जायहा खर'आव दैजाबाय बे मानसिया बादुवा जानाय बेबायदि जों गोदो दैनि खेला गेलेयोमोन आरो बेजों लोगोसे आरो दै सिं सिं हाबनानै दै सिङाव हाबनानै आथिंआव हमनानै बुद्रुजानायबो बेबायदि जों गोदो गेलेदोंमोन बेनिफ्राय बेबादिनो आरो दैआव सानस्रिनायफ्राव जोंनि सानस्रिनायफ्रा जा दाजा सालाव साथाव दाव दाव दै गाबग्रावलायनाय गेलेनाय सानस्रिनायमोन गोदो आरो गावजोंगाव दैआव होसोलायनायमोन सोर सानस्रिनो हायो बेबायदि जोंहा गोदो गेलेनो मोनबोदोंमोन नाथाय दा बे समावहाय जोङो जोंनि गथ'फ्रा दाबो दे मोनबा गेलेयो आरो बे दिनै गथ'फ्रा जामफैआव दै दंबा दाबो गेलेयो नाथाय गोजां बोथोर सफैनायलाय दा जोंनि गथ'फ्रा दैआव थाला दा आंनि बिसौ आंनि न'खरनि बिसौफोर दङ बिसोरबो दा दैलां बोथोराव जामफै फिसायावनो जजनद्राय थायोमोन आरो बेवहायनो दै गाग्राम गुग्रुब गेलेबाय थायोमोन माबा गुलदुम गुलदुम होनलायनाय दैआव बुलायनानै गेलेयोमोन बेबायदिनो आरो बेबायदिनो दै फिसायावनो सानस्रिलायनायमोन जा हग गथ' उन्दैआव समावहाय जोंबो बेबायदि गेलेदोंमोन आरो जों गेलेयोमोन बिदिनो दैआव बिराद रंजा रंजा बाजा जोंनि गेलेनाया जोङो दैया लेथ्रा ना मोजां ना गाज्रि बेखौ जों सिनथा खालामामोन गोदो नाथाय जै दै मोनबाय दै देरबाय दैआव बाज्रुमहैनोसै ओमफ्राय गेलेनोसै ओमफ्राय बिदिनो दैनि सब्द' आखाइजोंहाय गुलदुम गालदाम गोलैनाय बेबायदि मोनसे सब्द' धल बायदि बुलायनाय गेलेनो मोनदों जों गोदो दा बेबायदि गेलेनाय बोथोराव बिदि एदथ' मोजां मोजां देहाखौ आरो बिराद गोजोननाय मोनो आरो बिदि गेलेनो मोनोबा देहाखौबो फुरथि मोनो नाथाय बेनो जोंनि गेलेनायाव एसे गेलेनाया अभारटाइम जायो अबारटाइम गेलेबा गावनि देहायाव इसे गाज्रि इनफेक्सन जाजानो गिनांगौ बेखायनो जोंनि गेलेनायाबो बारा गोबाव नङा खोब गेलेनांगौ जोङो आदा खनथासो बिनिखायनो दा जोंनि बे समावहाय बे समाव जोंनि गामियाव थानाय गथ'फ्रा जिबायदि दैआव गेलेनाय गगा मोनगुलायनाय बेबायदि जाम्फै गैयाबाबो दैखरनि द्रामफ्रावनो हाबनानै गेलेनाय बेबायदि दाबो जों नुनो मोनो आरो बेखायनो बे गथ'फोरा ओ गथ'फोरा बे समाव बिदि गेलेनो मोनबा बिराद गोजोननाय मोनो आरो खोब फुरथि मोनो गोसोखौ आरो बिमाफ्रा बोखांना लायनो थांबा बिसोर गाबगु लायोमोन बेनिखायनो दा जोंनि गथ'फोरा खुसि मोननायखौ जोंनि बिमाफ्रा सम सम हगारना होयो दा जोंनि नैबेदि दा मबाइलानि जुग जि बाथ्रा बुंगोन बे बाथ्राफ्रा थारैनो जोंनि गामिनि गेजेराव बांसिन जायो बे जिनिसा टाउनाव जाया बांसिन जोंनि गामिनि गेजेराव दैसा थानाय जामफै थानाय बेयाव गेले गेलेयै जों रंजा बाजा गथ'फ्रा बिराद फुरथि खालामोमोन दाबो जोंनि गथ'फ्रा उन्दै उन्दैफ्रा फुरथि खालायो आरो रंजायो दैआव गेलेयो दा बे गेलेनायखौ बिमा बिफाफोरा इसे गेलेथथों होननानै ओ बेखो बिसोरबो फुरथि खालामनो होयोमोन आरो इनजय खालामनो दैजों बेबायदिनो जोंनि गथ'फ्रा दाबो गेलेयो आरो बेबायदि लामा सर'आ जोंनाव दंखायो आरो थाबाय थागोन